हाँ हम लोग जो फेकेशन है हम लोग जो ट्रेवली ट्रेवलिंग पर चल रहें जो फेकेशन जो हम लोग छुट्टी मनाएँगे हम लोग आपस में थोड़ा सोच रहे थे कि उसकी क्या प्लानिंग है चाह माने जहाँ पहुँचेंगे डिस्टिनेशन कौन सी जगह जाना चाहते हैं थोड़ा हम लोग उसके बारे में आपस में चर्चा प्लान कर लेते हैं क्या करना है नहीं करना है तो क्या राय देते हैं आप तो हम लोग जो भेकेशन है जो इस बार है ना हम लोग काठमांडू को अपना डेस्टिनेशन मानते हैं हम लोग काठमांडू चलेंगे काठमांडू में पति पशुपतिनाथ जी का भगवान शिव के अवतार हैं वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर है हम लोग वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग प्लानिंग में हम लोग ऐसा चाह रहे थे कि हम लोग के लिए फोर व्हीलर बेहतर होता या बाई ट्रेन से हम लोग वकसोल चल जाते फिर वहाँ नेपाल की गाड़ी कर लेते उसके बाद हम लोग काठमांडू पहुँच जाते तो आप आप में क्या कहते हैं आपके लिए बेटर कौनसा ऑप्सन रहता है

अच्छा अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बात तो बढ़िया हैं हम लोग मतलब बाई कार ही चलेंगे वहाँ पर और हम लोग जो भेकेशन वहाँ मनाएँगे छुट्टी का तो वहाँ पर भगवान शिव का है तो हम लोग चाहेंगे कि एक दम साकाहारी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें भगवान शिव की पूजा अर्चना हो वहाँ पर अर्चना बढ़िया से करें और अपनी बढ़िया से वहाँ पर घूमें टहलें भगवान शिव को जलाभिषेक करें और वहाँ की वादी जो नेपाल की वादी है कहते हैं लोग बहुत सुंदर है हम लोग वहाँ ठंड भी सुनते हैं थोड़ी सी इधर से ज़्यादा पड़तो है तो हम लोग जो प्लानिंग जो इसका कर रहें हैं ना तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा समर के कपड़े भी थोड़े ऊन वून की चादर वादर कुछ गर्म गर्म टाइप के कपड़े भी लेकर साथ में चलेंगे ताकि हम लोग वहाँ रहें तो कोई दिक़्क़त ना हो तो क्या समझ रहे हैं आप

बिल्कुल सही बात बिल्कुल स बढ़िया किए हम लोग तो जा रहे हैं ना तो अपना प्लानिंग में हम लोग फल भी रख लेंगे आप बिल्कुल सही बात बोले कहीं ऐसा ना हो हम लोग भगवान को चढ़ाएँगे निर्जला के तौर पर तो फलाहारी करने के लिए फल हम लोग घर से ही ले लेंगे जो भी है ड्राई फ्रूट हो या कच्चा फल जो भी हो और हम लोग अपना डेस्टिनेसन पर वहीं पहुँच के रात में अस्टे वहीं कर लेंगे और सुबह में भगवान का जलाभिषेक कर लेंगे हम लोग क्या आप फिर अपना जब बेकेसन ख़त्म हो जाएगा काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग वापस चले आएँगे वहाँ से चलिए ठीक है धन्यवाद